दिनै नै आंनि अदालगुरि गामिनां आंनि नामा रङालि बर' आं दिनै नै बिब' बिनानावनि सोमोन्दै सोंबाय जेला आं खोथानोसै आंनि गामिया ओ फसिम रेहाबारि बागमारानि ओमफाय दा आङा बिब' बिनानाव जोङो बिब' बिनानाव साथाम फंबाइ सासे जों गासै साब्रै जोङो जों साब्रैनि गेजेराव जोंहा बेसेबां अनलायनायमोन जोंहा दा आहा फंबाइआ गोमालांबाय बिराद दुखु नांथाव जों दा बिब' बिनानाव साथामा दं थेवबो जों बिब' बिनानाव साथामब्लाबो जोंहा दा दाउथु बायदि जोङो अनलायनाय दङ जोंहा एख माबा गैया ओ गोरा बाथ्रा बुंलायनाय गैया दा आहा फंबाइ सासेया मास्टार मावोमोन आरो जोंहा आंनि बिनानाव सानैनिया हौवाफ्रा मास्टार इनिफ्राय आरो उन्दैथार बिनानावनियाबो बेबो माबायाव रिफाइनारियाव मावो जाहा आंनिया आर' आबादारि ओमफाय दा जोङो एख' हेंथा हुंथा गैया जोंहा दा अनलायनाय आंनि फंबाइ सासेया दा गोमालांबाय दा फंबाइ सासेनि गथ'आ सासेल' नायल' जाल' दा गथ' सासे आरो बिमाल' आरो आंनि बिमायानो दङो दा बिमायानो दासिमबो आहा गोजोनैनो दङ मावना दांना जानो हानायनो ओरैनो जोंहा न'खरावबो बिराद हमिलमोन बेराद हमपथिनि न'खरमोन जोहा फंबाइआ ओ सल्लिस बिगा फनसास बिगा हानि मालिखमोन जाहा फंबाइआ ओय दा गोमालांबाय दा गैला दा आर' आइ आरो बिहामजो आरो फिसौज्लाल' जोहा फरियालानो साथामल'सै बेनो आंनि बुंनो लागाया दा बिब' बिनानाव जों गासैबो अनलायनानै थायो आरो न'खराव बेनोसै आंनि बुंनो लागाया